کہتے ہیں کہ وقت پر اور مجبوری میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور کام اور ذمہ داری ایسی چیز ہے کہ آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اپنی ذمہ داری کو سامنے رکھنا پڑتا ہے اور کئی بار ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ خود کو سنبھال نہیں پاتے لیکن کام کی کامیابی اور ذمہ داری نبھانے کے لیے ان تمام حالات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا اور یہ ایسا ہوا کہ ایک بار مجھے اپنے کام کے سلسلے میں ایک ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا پڑا اور کام بھی کرنا پڑا جس کے ساتھ کام کرنا میں پسند نہیں کرتی تھی میرے اپنے اصول ہیں اور جس کی وجہ سے میں ایسے شخص کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتی ہوں کیونکہ کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ذہنی طور پر پرسکون ہوں لیکن میں نے کام کی اہمیت کو سامنے رکھا اور اس مشکل وقت میں اور پیچیدہ صورت حال کو بھی بہت مشکل سے قابو میں کیا اور ہر ایک چیز کو سنبھالے ہوئے رکھا اور ہر ایک چیز کو بھلاتے ہوئے میں نے اپنی ذمے داری کو اور کام کو اہم سمجھا اور میں نے وہ کام پورا کیا الحمد للہ